عبدالبڑکات عبدل سل کلام عبدل سلام عبدل قمر عالم اب سمس عالم محمد رجوان سہناج کھاتون جینت پڑبین منت پڑبین سوانہ کھالا سوانہ کھاتون سہناج کھاتون آفرین کھاتون اجمیری کھاتون میمونہ کھاتون فرہانہ کھاتون